हाँ जबलपुर में कुछ स्थानीय परोपकारी या अलापकरी सामुदायिक संगठन हैं जिनका मात्र उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना निःशुल्क सेवा करना ये निःशुल्क सेवा करते हैं ये समाज में बहुत बड़ा अंतर लाते हैं समाज में एक सकारात्मक विचारधारा को जन्म देते हैं ये निरंतर सेवा करते रहते हैं बिना किसी शुल्क के और समाज को लाभ पहुंचाते हैं मानवता के लिए ये एक बहुत बड़े उदाहरण होते हैं ये इन कारणों का समर्थन करते हैं कि लोगों की सेवा हो और उनको ईश्वर से शांति मिले उनके पास धन तो होता है लेकिन वो धन को समाज सेवा में लगाना चाहते हैं ये संगठन ये संगठन में बहुत सारे वर्कर भी होते हैं जो ये पेमेंट देते हैं जैसे चपरासी हो गया पानी देने वाला माली हो गया और ये निरंतर सेवा करते रहते हैं और समाज में सकारात्मक विचारधारा को जन्म देते हैं क्या आप कोई ऐसे वृद्धा आश्रम बच्चों हाँ हमने देखा है बहुत सारे वृद्धा आश्रम बच्चों के पालन पोषण करने वाले हमारे आस पास इंदौर में बहुत सारे वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं जो बच्चो की देखभाल करते हैं वृद्धों की देखभाल करते हैं और इनके परिवारों की संख्या तो कम ही बढ़ती हैं बेघर बेघर जो परिवारों की संख्या है बढ़ती ही जा रही है भारत में जो लड़के ये अपने लड़कों को पढ़ाते हैं ये इनका लड़का पढ़ लिख के विदेश चला गया इनको छोड़ दिया और ये वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं ये संगठन बहुत अच्छा काम करते हैं